खेल जेह्ड़े ऐ साढ़ी जेह्ड़ी जिन्दगी गी शैल बनांदे ऐ साढ़ी जेह्ड़ी सेह्त गी तंदरुस्त रखदे न खेलने कन्नै साढ़ै शरीर ठीक रौंह्दा ऐ सारी ध्याढ़ी अन्दर बैठी बैठियै फोन च अक्खां गाह्ड़ी गाह्ड़ियै दमाक बी बंदे दा खराब होई जंदा ऐ बाह्र जंदा बंदा रिफ्रैश होई जंदा ऐ बंदा खुश रौंह्दा ऐ खेलें दा साढ़ी जिन्दगी च बड़ा म्हत्तव ऐ खेलने दे कन्नै होर बी बड़ी चीजां में आक्खां कसरत कोई बी कम्म होइया जेह्दै च शरीर दा जोर लग्गै ओह् साढ़े शरीर आस्तै साढ़ी पूरी जेह्ड़ी लाइफ आस्तै जिन्दगी आस्तै ठीक गै पूरी दिनचर्या ओह्दे कन्नै ठीक रौंह्दी ऐ में जेह्ड़ा प्रसनली बॉली बाल गी पसंद करना ऐं ते सरकार ने सरकार बड़ी कोशश करा करदी ऐ केईं पिंडैं पिंडैं बॉली बॉल दे कोट बना करदी ऐ ञ्यानें दे खेलने ताहीं एह् ते सरकार दी बड्डी में आक्खां बड्डी अचिबमैंट ऐ जेह्दै कन्नै साढ़े जेह्ड़े ग्राएं दा जेह्ड़ा निक्कें निक्कें दा टैलैंट ऐ जेह्ड़ा एह् बाह्र पुज्जी सकदा ऐ अस जेह्ड़े ऐ सानूं जेह्ड़ी न्यूज़ दी जेह्ड़ी खबरां में आक्खां टी वी पर थ्होंदियां न में जेह्ड़ा मता इस्तेमाल करना में फोना पर दिक्खना टी वी पर बी बड़ी खास में जेह्ड़ा खास न जेह्ड़ा दिक्खना होन्ना ओह् दिक्खना होना बाली बाल दा हून इक रूपे लीग आदी ही में पूरी रूपे लीग उत्थै अपने फोन पर दिक्खी ते एह् जेह्ड़ा रूपे लीग नी ऐ एह् पूरी जेह्ड़ी ऐ पूरे साढ़े जेह्ड़े भारत देश दे ग्रांऽ दे निक्के निक्के टैलैंट गी पूरा बड़ा ऐ कि नेईं अग्गें खेलने च बी ना बड़ा जेह्ड़ा स्कोप ऐ खेलने च बी हालां कि साढ़े बच्चे सारे पढ़ाई च तेज निं ऐं स्कूल सारे जंदे पर सारे पढ़ाई च तेज निं ऐ किश उत्थै स्कूलें चा गै उं'दे जेह्ड़े माश्टर न उं'दा जेह्ड़ा टैलैंट पंछान दे न उ'नें गी खेलने आह्ली ताल लांदे नै होर बी बड़ियां चीजां न कोई आर्ट च जैदा कोई ड्राईंग च जाऽ दा कोई कुदै पर जेह्ड़ा खेलें दा इं'दा बक्खरा गै म्हत्तव ऐ इं'दी बक्खरी गै पंछान ऐ में बाली बाल खेलना मैं खब्बी साईड़ खेलना ते मिगी बड़ा जैदा मिगी बड़ा जैदा पसंद ऐ में रोज खेलन जन्ना हालां कि साढ़ी खिलाड़ी रोज पुजदे निं हैन कदैं कुछ होई जंदा कदैं कुछ कदैं बाल फट्टी जंदी कदैं प्लेयर नेईं अंदे कदैं लग्गी जंदी हालां कि इजरी दा चांस ऐ पर नेईं एह् ठीक ऐ साढ़ी सेह्त गी बनाइयै रखदा ऐ साढ़ा मूड़ ठीक रौंह्दा एह्दै कन्नै पूरा बंदा रिफ्रैश रौंह्दा एह्दै कन्नै ते ठीक ऐ पूरा सरकार कोशश करा करदी ऐ सोशल मीडिया क्रिकेट बाईज़र एह्दै कन्नै क्रिकेट गी बी हालां कि में बड़ा पसंद करना क्रिकेट च बी बड़ा स्कोप ऐ जेह्ड़े आखदे दे न लोग भला एह् इ'यां गवार गै छड़ा खेढदा रौंह्दा पढ़दा कक्ख निं एह्दा कक्ख निं होना नेईं ओह् अग्गें जाई सकदा ऐ खेलना जेह्ड़ा बड़ा स्कोप ऐ खेली सकदा आई पी ऐल्ल होऐ ओह्दे च जेह्ड़ा साढ़ा भारत दा टैलैंट ऐ उस्सी पूरा मौका मिला करदा ऐ अपना नांऽ बनाने दा अग्गें औने दा टी वी सोशल मीडिया यूटयूब एह्दे कन्नै सानूं पता चलदा भला आले दोआलै केह् चला दा खेलनै दे बारे च हालां कि बाकी चीजां बी पता चलदियां न पर खेलैं बारै च बी पूरा पता चलदा ऐ कु'न केह् करा दा कु'न कि'यां खेला दा कु'न किन्ना नांऽ कमाऽ दा कु'न किन्नी मैह्नत करियै आंदा लोकें गी पता चला दा साढ़ा केह् लैवल ऐ साढ़ै कोला उप्पर किन्ने लोग मैह्नत करियै अ'वा दे न लोग